जोङो संनाय खावनायाव सम खाथायनायाव जोङो नैबे नार्जि ओंख्रि संनायावनो बिराथ गोबाव लानाय जायो आरो बे नार्जि ओंख्रिआव जाहैबाय गोबाव लानाया जोङो नैबे नार्जिखौ दैआव सोमग्रोनांगौ बिनिफ्राय दैआव सोमखांनानै बे खारैखौ सरनांगौ आरो सरनानै सरखांनानैसो जोङो रन्दै मायरंनि रन्दै लानानै जों नार्जिखौ रुग्रोनोसै रुनानै जोङो खारै होनानै बिराथ गोबाव रुनानैसो जों गेब्ले होनो हायो नार्जिखौ जों बेवहाय रुखां साग्लिनानैसो जोङो समबार होयो आरो बे नार्जि ओंख्रियावनो बिराथ गोबावसिन लानाय जायो जोङो दस्रा ओंख्रिआव आलुफ्राथ' ओरैनो एवनानै एवनानैल' दसेनो संख्रि फानलु होनानै एवबानो दै होनानै दसे गोदौहोबानो रुइयोना बेहा जोङो बाहाय सम खाथायनो हाया जाहैबाय आरो नैबै दरस्रायावबो फोरला ओंख्रिआथ' दसेनो मोनो बाहायथ' जेबो नङा नैबे नार्जिआसो गोबावसिन लानाय जायो अनला ओंख्रिबाबो एसे दिरि जागोन जानाय जानायावल' गोथाव नाथाय संनायावसो गोबाव लायो आरो दस्रा ओंख्रिफ्राथ' थाबैनो मोनो जानायावबो मोजां जायो जानाया जोङो बै ओंख्रिखौ माखासेखौ थास' थारुनफोर आबरफोर बेफोरखौ जोङो न'आव गायनानै जोङो बेफोरखौ मोजाङै लेबै हुयै माबाजों थावजों संनानै जों मोजाङै रुइहोनानै सागं होनानै जोङो बेखौनो जानाय जायो खांनानै माखासे संनायाव बांद्राय गोबाव लाया माखासेया एसे गोबावयैनो लायो बांसिनानो नो नार्जिआवसो बांसिन जानाय जायो आरो दोननाय बे अनला ओंख्रिआवबो दावफोर दङबा दावखौ एवनानै होनायाव बेखौ फोमोनगोरनानै नैबे मायरं उवालाव देनानै बेवहाय एसे गोबाव जायो आरो एवनायाव जोंहा अनलानि ओंख्रि बानायनायाव नैबे बेदर एवनायावनो फोमोनगोरनानै जोङो दै होनानै अन उनसै हरनोसै आरो हरखांनानैसो जोङो साखिनानै खांनानै गासैबो न'खराव बेखौनो एफा एफा राननानै जालायसै जाथि खुरमाफोर दङब्लाबो बेखौनो हरलायनानै जोङो राननानै जायो जोंहा जाथि खुरमा दङबा जों ओंख्रि मोजां मोनबानो जोङो राननानै जायो ओंख्रि बांद्राय मोजां नङाबा जोङो राननानै जानाय जाया आरो मोजांबासो जानाय जायो संनायाव खावनायाव जोङो एखनबा समाव दिराय गोमाफ्लाङो बिनि थाखाय जोंहा ओंख्रिफ्रावबो एसे दुरबल जायो एखनबा समाव बे दुरबल जानायाव जोंहा ओंख्रि थावाबाथाय एखनबा गारख्रांनाय जायो ओंख्रिफोरखौनो लुबैनाय बायदि एखनबा मोनजानाय जाया आरो ओंख्रिफोरखौ जायखौ गोथाव बेखौ जानाय जानसै मोजाङै जाय थावा बेखौ एसे खम जानसै